हांजी अच्छा अच्छा ओह् मिगी सनाया हा मेरे कन्ने आह्ला बंदा ते इत्थै बड़ी जगह न पैहले तुसें कटड़ा उतरे होने तुस कटड़ा दा माता वैष्णो कश पौंदा ते उत्थुआं अग्गै औंदे औंदे बड़ी जगह न नौ देवियां होई गेआ धनसर बाबा होई गेआ एह् अग्गै शिवखोड़ी बी ऐ मतलब कि डैनटॉप बी जाई सकदे तुस होर बी बड़ी जगह न तुहेंगी सारी जगह घमाई उड़गा रेट रेट ऐ ज्हार पंद्रह सौ रपेआ लग्गना सारी जगह घमाऊ उड़ना आं तुसें औना कोल्ले धोड़ी ऐ घट्ट मैडम जी इयां बाकी आह्लें गी पुच्छी लैओ तुस दो ज्हार रपेया लैंदे न में फी तुसेंगी पंदरां सौ आखेआ नेई यरो इन्ने मिगी आपूं बारा नी खंदा तुस कुसे होर गी पुच्छी लैओ दिक्खी लैओ तुस कोई गल्ल नेई लास्ट तुस तेरह सौ रपेया दऊ उड़ेओ मिगी पर एह्दे कौला घट्ट नी फी मिगी घाट्टा होई जाना आपूं में कोई फायदा नी होना किश